पयलींच्या टायमाकून आतां खूब बरें जालां गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां पयलीं जशें तेंची वेवस्था आसलेली तेंसर बरें हायजीन आसलेलें साफ सफाई नासलेली खूब वास मारतालो हॉस्पिटलान लोकांची पळोवपाक जायनासलेली हालत तेंची पण आतां गेल्यार मातशी साफ बी आसा एनवायरमेंट बरें आसा पण लायनीचे प्रोब्लम केन्ना सोल्वूच जायना आय थिंक लायन्यो लागतात आनी एक प्रोब्लम जी आसा फेस केलान इज डॉक्टर्स गव्हरमेंट डॉक्टर्स चड येयनात सो आतां म्हाका दांत प्रोब्लम आसा सो म्हाका दांत प्रोब्लमाक ती सोल्व करपाक म्हाका दोन म्हयने लागता आनी म्हाजे दोन रूट कर्नल तशेंच उरला आनी चड कांय नाल्या तेमी आमकां प्रोपर डेट्स दिता केन्ना येवपाचे केन्ना वचपाचे किदें जातलें तुज्या वांगडा मागीर खंय खंय शिफ्ट करीत आसता जशें की बांबोळे मेन डॅंटल हॉस्पिटल थंय शिफ्ट करता नाल्यार मागीर चिकाले गर्वमेंट हॉस्पिटल थंय शिफ्ट करता ना जाल्यार मागीर सांगता की प्रायवेट प्रॅक्टिशनराकडेन वचून तशें जायना ते सो आय थिंक दे शूड कीप म्हाका अशें दिसता की तेंच्यानी फ्लेक्सिबल टायमींग धरप आसता म्हणून अशें आमकां लोकांक जशें बरें दिसता तशें वसप म्हणून आपल्याक जाय तेन्ना न्हू